साढ़े कठुऐ साढ़े जेहडे़ कठुऐ डिस्ट्रिकट ऐ इत्थे जेहड़ी इत्थे जेहड़ी ऐजुकेशन ऐ बड़ी घट्ट ऐ इमपलाएमेंट ऐ जेहड़ी बड़ी घट्ट ऐ रेशो बी बड़ी घटट् ऐ जेहडे़ लोक जेहडी गवर्नर ने जेहडे लोक गवर्नामेंट जाॅव करना चांहदे ऐ जाॅव करना चाहंदे ऐ उंदी जाॅव करना चांहदे बट लिस्टां गै नी कोई निकला दियां गवर्नामेंट जाॅव ऐ नेई कोई निकला दी अगर कोई बच्चा अगर कोई फार्म गवर्नामेंट जाॅव फार्म भरी ओडे़ भरी ओड़े ते चार साल बाद गवर्नामेंट गवर्नामेंट जाॅव निकलदी ऐ केह् फायदा जेहड़ी गवर्नामेंट जाॅव दा जाॅव करिये जाॅव करिये जाॅव करिये जाॅव करिये मि ते गवर्नामेंट जाॅव करना बडा पसंद ऐ बट के ऐ कि अजकल जाॅव बडियां घट्ट मिला दियां न घट्ट मिला दियां ना साढ़े कठुऐ डिस्ट्रिक्ट च एह है कि जेहड़ी जाॅव अस लेना ते चाहंदे हां बट प्राइवेट ही मिलदी सरकारी बड़ी घट्ट मिलदी सरकारी बड़ी घट्ट मिलदी सरकारी बड़ी घट्ट मिलदी ऐ क्योंकि क्योकि लोक ज्यादातर गवर्नमेंट जाॅव गवर्नामेंट जाॅव दे फार्म भरदे ऐ प्राइवेट कोई नेई भरदा बट प्राइवेट लग्गना चाहंदे अस बी लग्गी सकने आं जियां छोटे छोटे स्कूल बच्चे पढांने गी अस बी लग्गी सकने बट स्हानू बट स्हानू गवर्नामेंट जाॅव चाहिदी गवर्नामेंट जाॅव दे फार्म अगर लाए बी ओड़ो ते बडे़ घट्ट निकलदे गवर्नमेंट दी टीचरां बी बडियां घट्ट निकलदियां ना गवर्नामेंट टीचरां बडियां घट्ट टीचरां बडियां घट्ट निकलदियां टीचरा बड़ी घट्ट निकलदियां टीचरां टीचरां बड़ी घट्ट निकलदियां जेहड़ी साढ़ी वोकेशनल ट्रैनिंग होंदी ऐ ओह्बी बड़ी घट्ट होआ दी ऐ साढ़े इद्धर अगर साढ़े इद्धर अगर गर्मियें दी छुटियां पेई बी गेइयां पेई बी जान ते स्हानू है नी पौंदियां क्योंकि साढ़े क्योंकि स्हानू साढ़े छुटियां है नी पौंदियां है नी पौंदियां स्हानू छुट्टियां गर्मियें दियां छुट्टियां स्हानू है नी पौंदियां है नी पौंदियां है नी पौंदियां प्राईवेट जाॅव ऐ प्राइवेट जाॅव ऐ है कि अस अगर जाॅव प्राईवेट करगे बी ना ते अस करगे बी ना अश जिसले मर्जी छोड़ी जिसलै मर्जी छोड़ी सकने आं बट एहदे च कोई बी ओह है नी ऐ कि असें जाॅव छड्डी ओड़ी बट गवर्नामेंट जाॅव ऐ है कि परमानैंट जाॅब होंदी गवर्नामेंट जाॅव परमानैंट जाॅव होंदी उसी अस छड्डी बी नेई सकने गवर्नामेंट जाॅव बिल्कुल ठीक होंदी ऐ बट बट अजकल बट अजकल लिस्टा बडियां घट्ट निकला दियां गवर्नामेंट जाॅव दी लिस्टां बडियां घट्ट निकला दी अस अगर असें फार्म भरी बी ओड़गे ते गवर्नामेंट लिस्ट बड़ी घट्ट निकलदी ऐ इस करियै लोग ज्यादातर प्राइवेट ही लग्गे दे जिसी पुच्छना ओह् केह् करदा ओह् प्राइवेट ही लग्गे दा ऐ गवर्नमेंट जाॅव निकलदी गे नी ते प्राईवेट ही लग्गना प्राईवेट प्राईवेट ही लग्गना प्राईवेट ही लग्गना ऐ हून केह् है कि हून केह् है कि गवर्नमेंट कोई बी होऐ बट हून केह् है कि कोई बी ओह् कोई बी होऐ जिसी पुच्छो ओऐ आक्खदा में प्राईवेट जाॅव करा ना गवर्नामेंट जाॅव बड़ी घट्ट न इस करिये ऐ इस करियै लोग इस करियै लोग गवर्नामेंट जाॅव दे पिच्छे पेदे होंदे गवर्नामेंट जेहड़ी गवर्नामेंट जाॅव होंदी ऐ प्रमानैंट होंदी जेहड़ी प्राइवेट होंदी ऐ ओह् टेम्परेरी होंदी क्योंकि प्राइवेट जेहड़ी क्योंकि जेहड़ी प्राईवेट नौकरी ऐ ओह् जिसले मर्जी छड्डी सकने हून प्राईवेट ऐ फार इंगजेएमल हून फाॅरइंगजेमपल मे मेरा ख्वाव ऐ में टीचर बनना है ना मेरी केह् पता मिगी गवर्नमेट जाॅव थ्होनी बी है कि नेईं थ्होनी बट अगर बट अगर में प्राइवेट स्कूल टिचर लग्गी बी गेई ते में टीचर लग्गी बी गेई ते मिगी ओह् अगर ओह् स्कूल पसंद नेई आया नेई आया ते में काॅलेज च नेई साॅरी नेई आया ते में स्कूल च जाना बंद करी ओड़ना ऐ क्योंकि मिगी ओह् स्कूल ड पसंद नेई ऐ गवर्नामेंट जाॅव होऐ ते ओह् पसंद अवे जा नेईं अवे बट ओह् जाॅव अस नेई छोड़ी सकने क्योंकि ओह् साढ़ी गवर्नामेंट जाॅव इस करियै स्हानू गवर्नामेंट जाॅव लेना बड़ी मुशकिल ऐ गवर्नामेंट जाॅव बड़ी घट्ट थ्होंदी बड़ी घट्ट थ्होंदी गवर्नामेंट गवर्नामेंट जाॅव बडी घट्ट थोहंदी ऐ क्योकि गवर्नामेंट जाॅव बडी घट्ट थोहंदी घट्ट थ्होंदी साढ़े इत्थै जेहडे़ साढ़े इत्थै जेहडे़ इमपलाएमेंट होऐ ओह् लीडरशिप बड़ी घट्ट ना बडे़ घट्ट ना साढ़े जेहडे़ कठुआ डिस्ट्रिक्ट दे लोक ना ओह् ज्यादातर प्राईवेट लग्गे दे ना क्योकि बट अजकल दे जमाने च के है कि कि लोक प्राइवेट ही ज्यादा बच्चे पांदे ज्यादा बच्चे प्राइवेट पांदे ऐ सा इद्धर गवर्नामेंट बच्चा कोई नेई पांदा बट गवर्नामेंट जाॅव जेहडे़ बच्चे अपनी प्राइबेट पांदे त फिह् ओह् गवर्नमेंट जाॅव की तुपदे क्योंकि गवर्नामेंट जाॅव तां तुपदे स्हानू गवर्नामेंट जाॅव थ्होई जाग गवर्नामेंट जाॅव तां तुपदे कैंह् तुप्पनी अगर बच्चे तुसें प्राइवेट पाए दे ते गवर्नामेंट जाॅव कैंह् तुप्पनी अगर तुस गवर्नमेंट जाॅव तुपगे ते फिर प्राईवेट बच्चे कैंह् पाने गवर्नामेंट गवर्नामेंट गै पाओ हां बट लोक केह् करदे कि तुपदे गवर्नामेंट जाॅव बट बच्चे अपने पढाने जिंहे बच्चे गी पढांदे उंहेगी ओह् उंहेगी ओह् प्राईवेट पांदे ते जाॅव जेहडी तुप्पनी ओह् गवर्नामेंट तुप्पनी कैंह् तुप्पनी गवर्नामेंट जाॅव क्योंकि लोक क्योंकि लोकें गी सोच ऐ कि गवर्नामेंट जेहड़ी ऐ ओह् इयां गवर्नामेंट जेहडे़ ब्चे पढ़दे ओह् इयां गै होंदे बट एह् नेईं ऐ गवर्नामेंट जाॅव ऐ जेहड़ी टीचर लग्गे दे होंदे ओह् ज्यादा ज्यादा पढे़ दे होंदे जेहडे़ प्राइवेट होंदे ओह् घट्ट पढे़ दे होंदे टीचर घट्ट ही पढे़ दे होंदे ताहियां प्राइवेट लग्गे दे होंदे ओह् गवर्नामैंट लोग बडे बडे़ पढे़ दे होंदे बडे़ पढे़ दे होंदे गवर्नामेंट दे लोग बडे़ पढे़ दे होंदे हून फाॅरइंगजेमपल में गै ज्यादा पढ़ी गी में अपनी ग्रेजुऐशन पीएचडी करी बैठी अगर में गवर्नामेंट फार्म भरियै चार सालें बाद मेरी लिस्ट औग ओहदे च मेरा नम्वर नेई औग किन्ना औंदा है ना कि में ज्यादा पढी मेरी गवर्नामेंट च नम्बर नेईं आया में गवर्नामेंट लग्गना चाहन्नी बट मि केह् होना कि में प्राइवेट ही लग्गना पौना कुछ ते कुछ करना गै पौना खाने तांई कुछ ना कुछ करना गै पोंना फिर में अपने प्राईवेट लगने पौना मिगी कि के में प्राईवेट लग्गी जन्नी गवर्नमैंट पर मेरी ख्वाहिश ऐ कि में गवर्नामेंट टीचर लग्गां बट बट दिक्खने हां हून अग्गे जिसलै में फार्म लागी गवर्नामेंट टीचर बननी आं जां नेईं बनगी नेईं बनगी इस करियै में गवर्नामेंट गवर्नामेंट हून हून लोक केह् करदे हून लोक केह् करदे हून लोक केह् करा दे कोई बी करना बी अपना कम्म खोलदे ते अपना प्राइवेट ही गवर्नामेंट गवर्नामेंट जाॅव ना बड़ी ही मुशकिल ऐ इस करियै लोक इस करियै गवर्नामेंट इस करियै गवर्नामेंट जाॅव बड़ी घट्ट थ्होंदी लोक गी जेहडे बड पढे़ दे ऐ उंहेगी बडी घट्ट थ्होंदी जेहडे़ बडे़ पढे़ दे ऐ उंहेगी बड़ी घट्ट थ्होआ दी गवर्नामेंट जाॅव इन्नी पढे़ इक साढ़े इद्धर ऐ मुड़ा ओह् किन्ना पढे दा उंहे पिएचडी कीती दी ऐ ओह् अजै बी बेह्ला बैठा दा उसी कोई गवर्नामेंट जाॅव ऐ नेईं थ्होआ दी उंहे लआए बी ऐ तां बी गवर्नामेंट जाॅव है नी थ्होई उसी गवर्नामेंट जाॅव है नी थ्होई उंहे फार्म बी लाए दा इना पढे़ लिखे दा उसी बी गवर्नामेंट जाॅव है नी थ्होआ दी हून ओह् प्राईवेट लग्गे दा ते इक प्राइवेट लग्गे दा ओह् इक दिन आक्खा दा हि के मेरा केह् फाय्दा है इना पढने दा अगर मिगी गवर्नामेंट जाॅव गै नेई थ्होऐ गवर्नामेंट जाॅव दे फार्म लग्गा दे गै नी पहली गल्ल ऐ है कि गवर्नामेंट जाॅव दे फार्म लग्गा दे गै नेई हेन क्योंकि हून दो ज्हार ग्यारां च फार्म निकले हे टीचरें दे ते हून परतियै बी नमें जाॅव दे फार्म है नी निकले अगर टीचर गै नेई होऐ ते फार्म अगर टीचर गै नेईं अगर टीचर गै नेईं होऐ ते फिर फार्म ते लग्गने चाहिदे न बट एह् केह् करदे कि फार्म नेई लांदे बट फार्म नेई लांदे टीचर बचैरे टीचरें बी केह् करना हून बाइॅचांस कालेज जन्ने कालेज बी टीचर बडे़ घट्ट ना हून टीचर बी बडे़ घट्ट ना बट इंहे ओह् कड्ढनी चाहिदी लिस्ट कड्ढनी चाहिदी टीचरें क्योंकि बच्चे बच्चे मिन्स इंहे लिस्ट कड्ढनी चाहिदी लिस्ट कड्ढनी चाहिदी ऐ इंहे बट एह् बट अगर एह् अगर गवर्नामेंट फार्म बी ओड़गे ना अगर गवर्नामेंट फार्म भरी बी ओड़गे अस ते एह् केह् पता किन्ने साले बाद साढ़ी ओह् लिस्ट निकली ऐ ओहदे च एह् बी कि नेई ऐ कोई पता थोह्ड़ी ना होंदा कि अस है बी जां नेई ऐ कुछ पता नेई होंदा है ना इ इस करियै इस करियै लोक गवर्नामेंट जाॅव च ऐ तां पेदे होंदे गवर्नामेंट जाॅव ते चाहिदी ऐ समां चाहिदी गै हून प्राइवेट ऐ उत्थे बी प्राईवेट ऐ ते ओह् बी इयां गै जाॅव होंदी बट गवर्नामेंट होंदी ओह् परमानैंट होंदी परमानैंट जाॅव होंदी ओर हून अगर हून अगर प्राइवेट जाॅव गै हून अगर गवर्नामेंट जाॅव गै नेईं थ्होऐ फिह् केह करना साडे इत्थे डिस्ट्रिक्ट च केह् है कि जेहडे़ प्राइवेट होंदे ओंदे कन्ने रिशता नेई करांदे ब्याह दा पेरेंटस क्योंकि ओह् प्राइवेट होंदे बट गवर्नामेंट कुत्थै तुप्पने हून असें गवर्नामेंट हून असें हून असें गवर्नामेंट कुत्थै तुप्पनी जेहडे़ गवर्नमेंट लग्गे दे ओह् बडे़ घट्ट गवर्नामेंट लग्गे दे ओर सब प्राइवेट लग्गे दे होंदे मैक्सीमम में दिक्खे कि जो बी एह् प्रइवेट लग्गे दे ना गवर्नामेंट जाॅव निकलदी गैं नेई केह् करना फिर केह् करना फिर साढ़े इत्थै स्किल बिलंडिग हे नी टैक्नाॅलाजी बी बड़ी घट्ट ऐ इस करियै साढ़े इस करियै इस करियै साढ़े इत्थै साढ़े इत्थै जेहड़ी लिस्ट ऐ बड़ी घट्ट निकलदी ऐ टीचरें दी लिस्ट केह् फायदा इन्ने पढ़ने दा अगर टीचरें दी लिस्ट गै नेईं निकले ते टीचरें दी हून टीचरें दी लिस्ट निकलदी बड़ी घट्ट निकलदी बट ब़डी घट्ट निकलदी ऐ हून साढ़े इत्थै कोई अपना हे नी जेहड़ा मता पढे़ दा उंहे गै अपना बिजनस खोले दा अपना गै सब किश अपना गै सब कुछ कीते दा कोई डैलीवेजर लग्गे दा उंहे सब कुछ अपना गै कीते दा केह् करना कुछ ते कुछ करना गै पौना अपने अगर लग्गे दा नेई ते कुछ ना कुछ करना गै पौना भावें प्राइवेट करो पावे अपना बिजनस खोलो कुछ ते कुछ कम्म करने गो पौना बट प्राइवेट प्राइवेट ऐ है कि टम्परेरी ऐ जेहड़ी गवर्नामेंट ऐ ओह् परमानैंट ऐ पर केह् करना कुछ ना कुछ करना गै पोना